हॅं हमरा कपड़ा सियेनाइ रहै हॅं

कपड़ा सियाबैके छै तखन तऽ हमरो तऽ जरूरते छै ने पहिने सियाबै के जरूरत छै शादी तऽ छै दस पंद्रह दिन बचलै हन हॅं

नहि तऽ हमरो तऽ जरूरते छै ने

अच्छा ठीक छै हॅं तऽ बतेबै ने सिलाइ सिलाइ कतबा लेबै इएह शादी के लहंगा शादी के अथि ब्लाउज साया लड़का के कपड़ा लहंगा तऽ करीब दूटा छै बाकी लड़का के कुर्ता छै आरो ब्लाउज सब छै नहि तऽ किछु डिस्काउंट ने नहि तऽ किछु डिस्काउंट करबै तहन ने सबदिना तऽ हम अहिॅं लग सियेने छी

डिस्काउंट होना चाही

लए कऽ आबी कहिया